हलो नम नमस्ते मैडम मैडम मां मां वैशाली नगर मां थी ॻाल्हायां हा मूंखे तव्हां मां कुझु कमु हो मैडम मैडम मुंहिंजे आधार कार्ड में ॾाढी प्रॉब्लम थी अचे मां का बि फाम वाम भरायां थी मूंखे दिक़त थी अचे मुंहिंजे पापा जो नालो मुंहिंजे नाले सां मैच नथो करे पुठियां सरनेम जी प्रॉब्लम थी अचे जी मुंहिंजो नालो भारती रामचंद धरवानी आहे ऐं मुंहिंजे पापा जो नालो रामचंद धरमानी पियो अचे धरवानी ऐं धरमानी ते जी जी जी जी मै मैडम मैडम सभु चवन के जॾहिं कैम्प लॻंदो तॾहिं इहो कमु थींदो मां कैम्प जो इंतज़ार करे करे मुंहिंजा ॾाढा कम अहिड़ा आहिनि जो रुकी विया आहिनि मूंखे कोलेज मां भराइणो हो हू मैडम मूंखे आधार कार्ड ठहिराए अठ साल थी विया आहिनि जी मैडम असां नईं जॻहि वरितीसीं उन में मटारायो पर इहो धरमानी ऐं धरवानी जो डिफ्रंस ॾिठो कान असां त थोरी ॾुखी हा पापा जो पापा जो पहचान पत्र आहे हा पापा खे पहचान पत्र में धरवानी लिखियल आहे मैडम

ॿियो लाईट जो बिल आहे मैडम हा मैडम हू त असां हू त एड्रस प्रूफ आहे मैडम एड्रस प्रूफ आहे आधार कार्ड में एड्रस लिखियल आहे उहो ई हींअर जॾहिं फर्स्ट ईयर जो न मैडम हू मटाए छॾी हू मटाए छॾी मैडम हा बसि ही धरवानी ऐं धरमानी हा जी मैडम पापा जे नाले में प्रॉब्लम थी अचे हा जी अच्छा हा जी मैडम जी

हा जी जी जी

जी मैडम

जी मैडम जी जी

मैडम काईं तारीख़ ॿुधायव पंज अगस्ट जो मैडम हा मैडम घणे लॻे वञऊं सुबूह जो अच्छा मैडम हा जी जी मैडम अच्छा अच्छा मैडम

जी जी

बाए पोस्ट कान ईंदो मैडम हा अच्छा त पंहिंजे पापा जो पहचान पत्र ऐं असांजो मका लाईट जो बिल ऐं मुंहिंजा टेंथ ट्वेल्थ जी डॉक्यूमेंट आधार हा मैडम हा हा मैडम

जी मैडम ठीकु ठीकु आहे मैडम ओके मैडम ओके

जी मैडम ठीकु आहे मैडम जी मैडम ओके मैडम थैंक यू मैडम